جی آپ نے سوال کیا کہ ہم کس چیز میں مشغول ہیں تو ہماری مشغولیت ہے کہ ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور عالمیت کا کورس کر رہے ہیں ابھی دو سال اور باقی ہیں اللہ کا شکر ہے دو سال پورے ہو جائیں گے ایک مدرسہ اور ایک اسکول جوائنٹ کھولا ہے اس میں بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں دونوں طرح کی دینی تعلیم بھی اور دنیاوی تعلیم بھی دونوں ہی طرح کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں چار پانچ استاد ہیں جو ہمارے یہاں پڑھا رہے ہیں اور اچھے اچھے استاد ہیں تجربےکار استاد ہیں رکھ رکھے ہیں ہم نے مقصد صرف یہ ہے کہ بچوں کا فیوچر بن جائے اور بچے اچھی تلعیم حاصل کریں بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا بھی سسٹم بنا رکھا ہے ہم نے تربیت بھی استادوں کے ذریعے کراتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اور ہماری کوشش یہ رہتی ہے کہ بچے خالی مدرسے یا اسکول میں ہی تعلیم اور تربیت کا پہلو نہ رکھیں بلکہ اپنے گھر جا کر اور اپنے پیرنٹس کے سامنے اپنے دوسرے رشتےداروں کے سامنے جو ان کو وہاں پہ سکھایا گیا ہے وہاں جا کر وہ اپنی اس پہلو کو اجاگر کریں یہ ہمارا مقصد رہتا ہے اللہ کرے ہم اس مقصد میں کامیاب ہو جائیں اور کوشش ہماری یہی ہے کہ کامیابی ملے کچھ حد تک کامیابی ملے بھی ملی بھی ہے اور ان شا اللہ مکمل کامیابی مل بھی جائے گی آپ سے بھی دعا کی درخواست ہے ہم بھی دعا کر رہے ہیں